ओरैबादि उम जे बेसाद एबा मुवा मा मुवाफोर दं जेखौ जोङो गोदो जों गाव गावनो मावोमोन एबा गाव गावनो खालामोमोन गाव गावनो उम बानायनानै लायोमोन मानो होनो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो ओह उम हालौवनाय हालौनाय हालौनायखौबो जोङो गोदोनो जों जोंनो नांगोलखौ मोसि बानायनानै नांगोल जुंगाल बाहायनानै आरो मोसौजों जों हालौवोमोन नाथाय नैबे दानि टेक्न'ल'जिनि जुगाव दानि बिगियानारि गोजा जुग बिगियाननि जुग बे जुगाव जोंनि जा आबादारि बिथांमोनाबो हालौनाय हालौनायखौबो जों दानिया देआ मोसौजों हालेवलिया मानो होनोब्ला जोंनि जा बिगियान मुगा बे मुगायाव जों टेक्टर अह हालौवग्रा गोबां बेसाद फैबाय बिनिखायनो जोङो टेक्टरजों हालौवो आरो बेफोरबायदिनो गोदो जों बबेयावबा हान्थिनांगौ जायोमोनब्ला बे हान्थिनायाव जों गावनो थाबायनानै एब थाङोमोन ओह थाङोमोन नाथाय नैबे दानि टेक्न'ल'जिनि बे जुगाव जोंनि बा जा सुबुंफोर एबा जोंनि जा ओनसोलनि सुबुंफोर दानिया साइकेलजों थांलिया मानो होनोब्ला जोङो हान्था मेलानि थाखाय गारि बायदि बाइकफोर बायदिफोर गोबां मोनबाय ओह मोनो दिहुननानै लाबाय आरो बेफोरजों जों दानिया जोंनि जा ओनसोलनि जा सुबुंफोर बे सुबुंफोरा गारि मथरफोरजोंसो हान्थिसै बेफोबायदिनो जोंनि उम गोदो जा गाव गावनो मावनाय खामानि बेफोर दा टेक्न'लजिनि जुगाव गोबां सोलायबाय आरो बेफोरबायदिनो जों फरायनाय फरायनायनि जुगावबो गोदो फरायनायजों लोगोसे लिरनाय गोदो लिरनाय जोङो सि बायनानै एबा दावगांफोरजों लिरोमोन गोदो दंफांनि बिलाइ बायदिफोराव लिरोमोन नाथाय बिखौ माबा सुद्रायनानै जोंनि जा बिगियान मुगा बे मुगाजों बहि एबा बायदि दिहुन्नानै जों पेन खोलोम बायदि दिहुन्नानै बे खोलोमफोरजोंसो दानि जुगाव लिरसै आरो बिजाब बिजाब फरायनायाबो गोदो गोबां बिजाबखौ डाइरेक्ट फरायोमोन नाथाय नैबो दानि बिगियान मुगायाव नाथाय जों इन्टारनेटनि बे मुगाजों गोरोबनानै बिजाबफोरखौ नैबे जोंनि जाहाथे उम मबाइल बायदि मबाइल खम कम्पिउटार बेफोरबायदियावसो फरायसाया बेफोरबायदिनो जोंनि जा गोबां गोदो जों निजे मावनाय जा खामानिफोर बेफोर खामानिफोरखौ सोलिनानै टेक्न'ल'जिजों गोरोबनानै एबा नैबे दानि जुगनि बिगियानारि मुगाजों गोरोबनानै जोंनि जा खामानिफोर बे खामानिफोरखौ नैबे दा समाव गोबां उम मावसै नाथाय गोदो जों गावनो गाव मावोमोन उम बेफोरबायदिनो गोबां दंसै नाथाय सोलायबाय जोंनि जा खामानिफोर खामानि मावनायफोरावबो

कम्पिउटारनि माबा मोनसे बानायनांगौब्ला कम्पिउटारजोंनो बानायसै जों आखाइजोंनो लिरनानै एबा लिरनाय बेफोर लिरनायफोरखौ जों आखाइजोंनो लिरनानै जों बाहायोमोन नाथाय नैबे दानि जुगाव कम्पिउटारजोंसो बाहायनायखौ जों नुसै मानो होनोब्ला कम्पिउटारनि बि जा जुग बे जुगाव सोरजों खामानिफोरखौ कम्पिटारजोंनो मावजोबनो हासै